हाँ जी जी इलेक्ट्रीशियन बोल रहे हैं जी जी मुझे मेरे घर में अर्थिंग लगवानी है वायरिंग में भी करवानी है और वैसे अर्थिंग बनवानी भी है नीचे जमीन में लाइट फिटिंग हो रही है लेकिन उसके अंदर उसने अर्थिंग नहीं डाली उस टाइम जी क्योंकि अब दीवारों में उसमें करंट आता है लाइट भी कभी कभी फाल्ट हो जाती है अर्थिंग ना होने कि वजह से हाँ दीवारो में करंट नहीं आएगा ना पूरे मकान में करवानी है बाइरिंग अर्थिंग की तो नहीं अब डालनी पड़ेगी आपको पहले से उसने नहीं डाली साठ बाई चालीस का है लगभग पचास पॉइंट्स हैं उसके अंदर ना ना ऐसी ऐसी वाइरिंग नहीं थी वो लोकल वाइरिंग कर दी ऐसे ही कामचलाउ पहले अर्थिंग डाल के एम सी बी बॉक्स तक कंप्लीट करना है उसे एम सी बी नहीं लगी लेकिन वाइरिंग है एम सी बी बॉक्स तक अर्थिंग डालनी है आपको बस उसमें और सबकुछ कम्पलीट है मेरा अर्थिंग डालनी है आपको बस हाँ आपको अर्थिंग डालनी है बस चार्ज प्रति पॉइंट डेढ़ सौ रुपया ज़्यादा पॉइंट हो तो कम नहीं हो सकता कुछ मेरे पचास पॉइंट हैं अच्छा दो नवंबर को आपको टाइम है चलो दो नवंबर को आ जाना आप हैं